में कठुए शैह्र दी रैह्न वाली आं मिकी चिड़ियां बड़ियां पसंद न चिड़ियां हून घट्ट लभदियां न हून सर्दियें दा मोसम बी आई गेदा कन्नै चिड़ियां घट्ट लभदियां गटैरियां बी घट्ट लभदियां कबूतर बी घट्ट लभदे न बच्चें गी आखने चलो सैर करियै कबूतर दिक्खिये चिड़ियां दिक्खिये बच्चे हून गलांदे असें फोनै च गै दिक्खी लैनियां लोकें पाई दियां स्टोरियां फोनै च गै दिक्खी लैनियां गटैरियां बी बड़ियां होंदियां हां इक ओह् तोते होंदे न अज्जकल दे जमान्ने कुछ नी लभदा ऐ मेईं गटैरियां नेईं तां चिड़ियां घर दियां घर ओह् बनांदियां ओह् घौंसले बनांदियां हून इक नेईं लभदी चिड़ियां हून इक नी लभदियां चिड़ियां पैह्ले जमान्ने बड़ियां चिड़ियां होंदियां हां हून इक नी लभदी दिक्खने गी चिड़ियां हून जियां फोन आवै दे टावर लग्गा दे न इ'यां चिड़ियां कुछ नेईं लभदियां नेईं तां अपना घौंसला बनांदियां हां बूह्टे दे उप्पर बौंह्दियां हां चैं चैं करदे रैंह्दे न सारी दिन हून इक नी लभदियां कोई तोते नी लभदे कोई कां नी लभदे कोई गटैरियां नी लभदियां इयां इयां तरक्की होआ दी ऐ हून कक्ख निं चिड़ियां मुक्की गै गेइयां हून लभदियां निं घर बी बड़ियां होंदियां हां ओह् बी नेईं लभदियां निक्की निक्कियां होंदियां हां पैह्ले पैह्ले जमान्ने च हून इक बी नेईं लभदियां हैन अस छोटे होंदे हे तां अदूं चिड़ियें कन्नै बड़े खेलदे हे इक चीं चीं करना आखना इ'नें घौंसला बनाया इनें ओह् रोज़ साढ़े इद्धर मकानें च रैह्ना उ'नें चीं चीं करना शा दाने पांदे हे चोग पानी उ'नेंगी कनक पाई ओड़ी कोई चोल सुट्टी ओड़े उप्पर गटैरियें गी कोई फुल्का देई ओड़ेआ तोड़ी ताड़ियै खांदियां हां उप्पर मकानें दे उप्पर हून इक बी नेईं लभदी हां जी जियां जियां फोर जी फाइव नेट आवा दा हून कक्ख नी बच्चे बेही रौंह्दे फोन लइयै फोन गी चलांदे रैंह्दे बिच्च ई नेईं पढ़दे नेईं किश बस फोन गै चलाना फोन गै चलाना इस खऱाब होई जंदी ठाकना नी बच्चें गी आक्खै निं लगदे अग्गें आखदे असी फोन च दिक्खी लैनियां चिड़ियां जियां जियां पैह्लैं पैह्लैं लाल पीलियां चिड़ियां लभदियां हां हून इक नेईं लभदी ओह् लंबी लंबी दुम्बा आह्लियां होंदियां उ'नेंगी पता निं केह् बोलदे न लांटां लांटां बोलदे हे ओह् बी लभदियां हियां हून इक बी नेईं लभदियां ततलियां होंदियां हां हून इक बी नेईं लभदियां हां इक जेह्ड़ी इक अद्धी जेह्ड़ियां लभदियां ओह् बी दिक्खियै ञ्याने दिखदे गै नेईं ओह् आखदे असें फोन च गै दिक्खी लैनियां ओह् उ'नेंगी बी असें शाम्मी सेवेरै रोज़ सैर करन जाना दिक्खने चिड़ियें बड़ा रौला होंदा पाए दा सोहै सोहै इ'यां करदियां चीं चीं चीं असें फोटो खिच्चने फोन च ते बच्चें गी दस्सने ते बच्चे गलांदे हां जी इयां कोई ऐसी जगह् नी ऐ कुदै कुदै होंदियां प्हाड़ियां प्हुड़ियैं जियां होंदियां प्हाड़ च जाना होऐ तां उद्धर होंदियां सरल सरल सैर करन जन्ने असीं उत्थें पालटी च उत्थै होंदियां पार्क च उत्थें होंदियां चिड़ियां फोटो खिच्चने अस छोटे छोटे बच्चें गी दस्सने बच्चे दिखदे आखदे बस बस असें एह् ई फोन गै दिक्खना अहीं होर कक्ख नी दिक्खना बच्चेंआ दे नाल असें फोटो बड़े खिच्चने ते बच्चे दिखदे रैंह्दे जंगली पक्षी दे नाल असें बड़े फोटो खिच्चने मोर एह् होई गे कबूतर मोर ओह् जंगली कबूतर होई गे खरगोश होई गे एह् सब पसंद ऐ मोर बी बड़े चीं चीं करदे असेंगी बड़ा दुख होंदा मोरै गी इ'यां दिक्खियै पक्षी मुक्की गै गे हून सारे ई